اب کسان بھی دوسرے بہت سے کام کر رہے ہیں اور اب سب سے زیادہ کسان کے بچے تعلیم کی طرف گامزن ہو رہے ہیں تعلیم کو کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اس لیے ان کو بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا میدان ہے جس میں انسان ترقی کر سکتا ہے ویسے دوسرے کاموں میں وہ دکان بڑی بڑی کھول رہے ہیں جن کے پاس جیسے پیسے ہیں ڈرائیورنگ کر رہے ہیں فوڈ دلیور کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مارکیٹ میں سیلس مینی کر رہے ہیں دوسرے بہت سے کام ہیں مگر زیادہ تر جو ریسرچ اور سرچ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ کسان ہو یا کسی کا بھی بچہ ہو وہ اب تعلیم کی طرف زیادہ تر توجہ دے رہا ہے